कभी कभी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है उसके ऐसे में उसको जो है हमलोग डॉक्टर को दिखाते हैं और जो है उससे घुमा लें फुला घुमाने फिराने और उसको जो है उसकी माइंड उससे तो उस जो चीज उसके दिमाग में धँसी है उसको जो है निकालने के लिए उसका जो है दूसरे ढंग से उसको समझाते हैं उसका माइंड वास करते हैं और मान रहा मानसिक केन्द्र जैसे बनारस में पागलखाना है सरकार का और तमाम प्राइवेट डॉक्टर भी बैठते हैं जो की मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने में हमारी मदत करते हैं और हम इन लोगों की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हैं या समाज से छुपाते हैं हमलोग समाज से छुपाते नहीं हैं अगर वहाँ से नहीं ठीक होता तो फिर फिर मनोवैज्ञानिक डाॅक्टर को दिखाते हैं और जो है मानसिक स्वास्थ्य आदमी का जो है किसी बात का असर होना या किसी बात का घर कर जाना इसी से जो है डिप्रेशन में जाता है ऐसी परिस्थितियों में वो पहले तो हमलोग डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ लोग ओझाइ दवाई दोनों करते हैं दवा दुआ भगवान के दरबार में ज्यादा जैसे कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ की मानसिक लोग जो है प्रेत बाधा में कहते हैं तो वहाँ जाकर के जो है जैसे बागेश्वर धाम है इस समय बागेश्वर सरकार के यहाँ जा करके जो है प्रेतराज सरकार के यहाँ अर्जी लगाते हैं और उसमें मानसिक डिप्रेशन को खत्म करने की दुआ करते हैं और हमारे यहाँ जैसे हमलोगों को वाराणसी में सरकार के द्वारा सरकारी व्यवस्थाएं हैं मानसिक डॉक्टरों की टीम है बी एच यू में वहाँ दिखाते हैं यही सब करते हैं हमलोग जो मानसिक डिप्रेशन में चला जाता है उसको बहला फुसला करके जो है मुख्यधारा में लाने की कोशिश करते हैं हमलोग परिवारजन जो मानसिक डिप्रेशन में चला जाता है उससे बहुत परेशान होते हैं और जो जब जब जो व्यक्ति जो बताता है कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए वहाँ जा करके हमलोग दवा दुआ और उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं